जयपुर ज़िले में बहुत से स्थानीय परिवहन विकल्प हैं जैसे कि अगर रेल गाड़ी है बस है हवाई जहाज हैं बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर परिवहन विकल्प के लिए जो कहीं ना कहीं इंसान को दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करती है अगर हमको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर रेल गाड़ियाँ चलती हैं वहीं अगर हमको शहर में ही इधर से दूसरी जगह जाना है अगर शहर की अंदर ही आपको घूमना है या कहीं जाना है परिवहन करने के लिए तो उसके लिए भी सरकारी यहाँ पर जो है बस चलती है टेम्पू चलते हैं और ई रिक्शा छोटा जो रिक्शा होता है वो चलता है तो इस तरीके की जो सुविधाएँ हैं जो परिवहन के लिए वो काफ़ी ता प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर दी गयी हैं जयपुर में जैसे यह जो सरकारी जो बसेस चलती हैं वो कम किराए में काफ़ी दूरी तय करती है जो कि बहुत सस्ता किराया उनका होता है तो कहीं न कहीं दैनिक जीवन में तो इंसान को यह प्रभावित कर रही है दूरी समय इंसान का बच जाता है समय पे पहुँच जाता है किराया बच जाता है और गतिशीलता इसमें बढ़ रही है क्योंकि अगर आप किसी और साधन से या ख़ुद के उससे जाते हो तो कहीं न कहीं आपकी गतिशीलता आप समय पर नहीं पहुँच पाओगे लेकिन जो परिवहन यह जो विकल्प हैं अगर छोटा रिक्शा है टेम्पू है कहीं न कहीं आपके दैनिक जीवन में गतिशीलता को तो यह बढ़ाता है और योगदान देता है